नमस्कार सर मैं तनूजा राठी बात कर रही हूँ क्या मेरी मतलब मैंने कुछ समय पहले आपके होटल में खाना बुक किया था जी सर तो मैंने उसमें चार थाली बुक की थी और मैंने दाल चावल सब्जी रोटी बुक किया हुआ है जी सर तो मुझे उसमें पेय पदार्थ भी जोड़ना है जी सर गर्मी का सीजन है तो मैं सोच रही थी कुछ पेय पदार्थ जोडूँ उसमें जी सर तो सर आपके पास पेय पदार्थ में क्या क्या उपलब्ध हो सकता है जी सर जी तो सर चार ग्लास जूस जुड़वाना है जी तो आपके पास कौन कौन से जूस उपलब्ध है सर जी सर तो सर आप एक काम कीजिए सारे जूस रहने दीजिए आप आम का जूस ही पहुँचा दीजिए जी सर ठीक है सर तो आम का जूस जी सर उसका रेट क्या होगा सर जी सर चार ग्लास का जी जी जी सर ठीक है सर तो आप पहुँचा दीजिए जी हाँ सर उसमें मतलब चार ग्लास आप वो ही खाने में ऐड कर दीजिएगा तो मैं एक साथ ही पेमेंट कर दूँगी जी जी सर तो पेमेंट मैं ऑनलाइन कर दूँगी आपकी जी सर तो आप जब आएँगें तो वहाँ पर मतलब आप मुझे कॉल कर लीजिएगा तो मैं वहीं पर डिलीवरी ले लूँगी जी सर ठीक है सर तो आप पहुँचा दीजिए जूस ठीक है सर थोड़ा जल्दी पहुँचाइएगा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है जी सर क्योंकि सर मैंने बहुत टाइम से खाया हुआ नहीं है तो मुझे जल्दी बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आप थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा जी सर ठीक है सर मैं आपकी ऑनलाइन ही पेमेंट कर दूँगी और सर अगर आप चाहे तो मैं आपकी ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकती हूँ आप जब आएँगे तो मैं आपको तभी पेमेंट कर दूँगी जी जी ठीक है सर थैंक यू सो मच सर आप जल्दी पहुँचाएगा जी थैंक यू